کھیل انسان کے لیے نہ صرف جسمانی صحت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ذہنی تناؤ سے نجات اور خوشی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے ذہنی سکون اور خوشی جب ہم کھیلتے ہیں تو دماغ ایسے کیمیکل خارج کرتا ہے جنہیں خوشی کے ہارمونس کہا جاتا ہے جیسے انڈورفن جو دماغ کو سکون دیتے ہیں اور تناؤ کم کرتے ہیں دوستی اور میل جول کھیل لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں جب دوستوں یا خاندان کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے تو انسان خود کو تنہائی سے آزاد اور خوش محسوس محسوس کرتا ہے منفی جذبات کا اظہار کھیل کے دوران انسان اپنے فرسٹریشن غصے یا پریشانی کو کھیل کے ذریعے نکال لیتا ہے جو دماغی سکون کے لیے مفید ہے توجہ کی تبدیلی کھیل کھیلتے وقت انسان کا دھیان مسائل یا پریشانیوں سے ہٹ کر کھیل کی طرف ہو جاتا ہے جس سے دماغی دباؤ کم ہوتا ہے نظم و ضبط اور اعتماد کھیل انسان میں خود اعتمادی برداشت اور صبر پیدا کرتے ہیں جو زندگی کے دیگر مسائل کا سامنا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے